ہلو جی آکاش جی بھابھی سے بات کر رہے ہیں جی میں نے ابھی آپ کے یہاں سے آرڈر دیا تھا دال مکھنی شاہی پنیر اور بٹر نان کا جی مجھے وہ آرڈر منگانا تھا دریا گنج جی جی جی تو ابھی مجھے آرڈر ریسیو ہوا ہے اور اس میں جو ہے آپ نے مجھے دال مکھنی شاہی پنیر نہ بھیج کر آپ نے مجھے شاہی وہ بھیجا ہے تندوری پنیر جی اور مکس ویج کی سبزی بھیجی ہے آپ نے مجھے میرا آرڈر جو ہے جی آپ نے مجھے غلط آرڈر ڈلیور کرا ہے جی تو آپ میرا آرڈر چینج کر وہ کر دیجئے صحیح آرڈر بھیج دیجئے مجھے جی جس میں دال مکھنی شاہی پنیر اور بٹر نان ہیں جی جی جی تو یہ بس یہی ہے آپ یہ آرڈر جو ہے جو میرا میں نے ایڈریس دے رکھا ہے سیم اسی ایڈریس پہ دوبارہ بھیج دیجئے اور میں آپ کا جو غلط آرڈر جو آیا ہے وہ ریٹرن کر دوں گی ٹھیک ہے تھینک یو سو مچ